दिक्खो भाई साडे़ इत्थै जनानिया बी बड़ा बड़ा ओह् है और भाइयां दा बी बड़ा बड़ा ओह् ऐ रोल ऐ कम्म दोनें गी बराबर करना पौंदा अगर भाई बाह्रा दा दिक्खै ता जनानियां गी बी अंदरा दा दिखदी अजकल ते जनानियां बी बाह्र कम करै दियां ऐसी गल्ल नेईं ऐ भाई अग्गे धोंदी मदद करदे कम्म करांदे घर फुलके बनाने सब्जी बनानी कम्म दिक्खो रली मिलियै गै होंदे कोई आखै तां खाली जनानियें करना तां बी नेईं होंदे ते कोई आखै तां खाली भाइयें करना तां बी नेईं होंदा किश बी कम्म करना होऐ इ'यां मिली जुली गै होंदा इक नै इक नै कपडे़ धोई ओड़े दुऐ ने भांडे मांजी ओड़े इक बचैरा सब्जी लगेआ बनान ते दुआ फुलके बनाई ओड़दा इयां करिये गै होंदा बाह्रे दे कम्म होन तां ओ बी इ'यै जनेहा होंदा भाइया कमा दा ते थोह्ड़ा बहुत जनानी बी किश कम्म करी ओड़े ते तां पैसै बी मदद होई जंदी तंगी नेईं लगदी किसै दी रली मिलियै कम्म होंदे ना आदमी बगैर बी मुश्किल होई जंदा घर ते जनानियां बगैर बी मुश्किल होई जंदा दमें जनें जरुरी ना किश कम्म होंदे जनानियें दे जनानानियां गै करने होंदे किश कम्म ऐसे बी होंदे जि'यां दिक्खो कि भाई घराटे दा आटा आनना ओह् बी मर्द गै शैल लभदे घराटे दा आटा आह्नदे दिक्खो हून कपडे़ धोने हून जा भांडे मांजने हून ता उत्थै बी जनानियां गै शैल लगदियां फ्ही हां अजकल ते सब कम करदे सारे जनानियां बी घरै दियां भाइयें बी करै दे अजकल ते सारे इक जनेह् न बराबर